हेलो मैं जीवन सिंह बात कर रहा हूँ वो भोजन पॅकिंग के लिए ऑर्डर दिया था न मैंने आपको क्यों कर दिए पॅकिंग आपने हाँ कितना टाइम और लगेगा पॅकिंग में हाँ क्योंकि वो पॅकिंग इसलिए क्योंकि वो खाना ठंडा नहीं होगा न उसमें हाँ और आपको एड्रैस पता है मेरा जी तो आप जल्दी भिजवा देना पॅकिंग करके जी भैया पैकिंग अच्छे से करना और मेरा एड्रैस सही से है आपके पास तो आप भिजवा देना ठीक है भैया ठीक है जल्दी भिजवा देना ओके ओके